सोमनाथ जे बारे में कुझु ॿुधायो सोमनाथ में भई ॿारहं ज्योतिर्लिंग मां हिकु लिंग आहे शिवलिंग हुन जाम माण्हू दर्शन करणु वेंदा आहिनि हुते दरियो आहे तंहिंखां सवाइ रा माना दरिए में छा आहे की माण्हू ऊठ गाॾियुनि ते वेहींदा आहिनि रेतयुनि में घोड़ा गाॾियूं आहिनि नारियल पीअण ईंदा आहिनि गोला खाइण अचणु तंहिंखां सवाइ हुते भोजनालय आहे ट्रस्ट तर्फ़ सां माण्हू हुते रोटी बि खाईंदा आहिनि रहण लाइ वाड़ियूं आहिनि होटलूं आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ हुते भाई काचबा मिलंदा आहिनि लिंगूं मिलंदियूं आहिनि शिवलिंगूं ऐं हुते जाम माण्हू ईंदा आहिनि दर्शन करणु परे परे खां ईंदा आहिनि ऐं हुन जो सोमनाथ ते त असांजे अलाए घणी दफ़ा हमिला कई थी चुकिया आहिनि आतंकवादिनि हमला कया आहिनि सोन जो मंदिर आहे त सब लुटण लाइ ईंदा आहिनि पर असांजी हिंदु धर्म पुलिस सेवक हेतिरा आहिनि की भई रक्षा करण लाइ बिठा ई आहिनि चारि तर्फ़ कि हुननि जो कुझु बि कोनि थी सघंदो आहे हमिले में वार वाको शिवलिंग जो भई बचाओ थी वेंदो आहे ऐं तंहिंखां सवाइ स्टेशन खां सोमनाथ अधु कलाकु लॻंदो आहे मुनो कलाकु ऐं हिन जे पासे में बालका आहे सोमनाथ जे पासे में गीता मंदिर आहे तंहिंखां सवाइ भाई इलाही मंदिर जाम आहिनि त्रिवेणी आहे सभु आहिनि मंदर त जाम आहिनि सोमनाथ जे आजू बाजू में पर सोमनाथ ॾिसणु जहिड़ो स्थल आहे कॾहिं बि वञो हेरावल या भई सोमनाथ दर्शन अवश्य कजो ऐं पंहिंजो लाभु वठिजो